आंनि फैसा दोनहरनायनि माबायावहाय आं दा जिनाखि आं दखान होयो मैगं थाइगं बायदिसिना बायनानै फानो बेफोर फैसाखौ आं एसे एनै जमा दोनो आरो बेजोंनो जायो लोङो आरो बेजोंनो गथ' गथाइखौ फोरोङो न'आवबो आबाद मावो बे आबाद माबाजोंनो मैगं थाइगंजोंनो आं बेखौनो न'निफ्राय लांनानै फानहैयो बेफोर थाखाखौ आं एसे एनै दोनो आरो फिसाफोरखौबो बिजोंनो आं फोरोङो जाहोयो गानहोयो लोंहोयो दा बेबायदिनो आङो आंनि बिजिनेसखौ आं नागारनो हाया बे बिजिनेसआ जोबोर मोजां आरो बे बिजिनेसखौनो आं मावगासिनो दासिमबो आं मावगासिनो बेफोर थाखाखौ आङो एफा एफा दोनै दोनैनो आं बुथुमनानै दोनो दा बेफोर मैगं थाइगंखौ आं फानोब्ला आंहाबो एसे रेहाय बे रेहायजोंनो आङो गासिबो न'खरखौ आं नायजोबो आरो मोजां खालामगासिनो दङ बेबायदिनो आङो दखानदारि आरो बायदिसिना मैगं थाइगंनि सोमोन्दै गासिखौबो आं मावजोबो बे मावनायनि फैसा थाखाखौ आं दोनथुमो दोनथुमनायनि बेलायाव आङो गासिखौबो गाननाय जोमनाय फोरोंनाय लेखा थेखा गथ'फोरनो बायनानै होयो आरो माखासे दोनो बे दोननाय फैसाजोंनो आरो आरो थोआबा आं बे फैसाजोंनो आरो जिनिसफोर बायनानै एसे एनै गरसे गरनै लाभ मोनजायो साननानै आं बायफिननानै आराम फानफिनो आरो बेखौनो आङो फानलाय फुनलायजोंनो आंनि न'खर संसारखौ आं सोलिलांगासिनो बे सोलिनायावनो आङो दासिमबो मोजां मोजाङैनो आं जालांगासिनो दङ आरो जा गरसे गरनै मोनो बेखौ आं दोनो बेनि थाखायनो आङो दा आंनि बिजिनेस आरो मैगं थाइगं मावनायफोरखौ नागाराखै आरो मावगासिनोबो दं दासिमबो फैसायाबो एसे एनैखौ आं दोनगासिनो बेबायदिनो आंनि गाव गावनि मावनाय दांनाय मैगं थाइगं आलु फान्थाव कफि बायदिसिना आं नआवबो गायो आर बेखौ लांनानै आरो आङो दखानआव फानहैयो आरो बेनि अनगायै आरो आङो दस्रानिफ्रायबो आं बायनानै आं फानो फाननायनि माबायावहाय थाखा फैसाफोरखौ आं एसे एनै दोनो बेबायदिनो आङो न'खर संसारखौ सोलिगासिनो सोलायनायनि गेजेरजोंबो आं गथ' गथाइ गासिखौबो आं फोरोंदों थाखा फैसा बेबायदिनो आं दोनो आरो बेखौनो आं माबा मोनसे माबा मोजां जिनिस मोनोब्ला बेखौ आं बायनानै दोनो आरो नांगौ समाव आं बेखौनो फानफिनो बेबायदिनो आं खालामनानै रां थाखाफोरखौ बुथुमो